जैसे शादी या ब्याह हुआ उसमें भी आदमी अपना नाच गाना डांस करते हैं जैसे रह गया सरस्वती पूजा उसमें भी आदमी भसान के टाइम में अपना डांस वगैरह नाचते वाचते अपना भसान करते हैं जैसे दुर्गा जी रह गई हैं और उसमें भी आदमी अपना नाचते डांस करते करते आदमी

जैसे कि बहुत सा ऐसा फैंक्शन है पार्टीए है उसमें भी डांस गाना होबे करता है जैसे स्कूले में हुआ तो स्कूलों में तो बच्चा लोग खुशी से अपना डांस करबे करते हैं गाना वाना बाजा बजाया करते हैं तो बहुत सा फंक्शन ऐसा है उसमें भी आदमी अपना गाना बजाना करतें हैं